हमरा घरमे शौचालय छै शौचालयके उजवल छै जतेक छै अइसे पहिले दिक्कत होइ रहै बहुत पहिले लोकके रोडपर जाइ पड़ै रहै खेत गाछी जाइ पड़ै रहै कुछ कीड़ा मकोड़ा रहै साँप बिझ तऽ ककरो किछु भी होइ जाइ रहै आब तऽ एतना सरकार देलकै हँ जकर घरे घर शौचालय दै देलकै हँ जाबे हमर कर कुटुम भी आबै छै तऽ अपना घरेमे सबचीज करै छिए शौचालयके यूज करै छिए घरसँ बाहर नहि होइ छिए एतना सरकार हमरा तरह गरीबके करि देलखिन अइसन बात नहि छै कोइ चीजके शौचालय घर घर बनै देलखिन हँ शौचालयके हमरा जतेक रहै सभके नहि तऽ से तखन रहै रहै दिक्कत बहुत चीजके दिक्कत रहै तऽ शौचालयके बेसी दिक्कत रहै धिआपुता जाइ पड़ै बाहर कनिआइन भी उतरिके आबै रहै ओकरो भी दिक्कत होइ रहै तऽ सब खेते जाइ रहै अभी तऽ अइसन सरकार कै देलखिन जे खेतसे अपना घर घर बनै देलखिन बहुत सुविधा शौचालयके बनै देलखिन ई शौचालय बहुत अच्छा होलै हँ अच्छाके बात होइ गेलै शौचालय घर घर होइ गेलै हमर कर कुटुम जे आबै छै ओहो भी शौचालयमे जाइ छै घरमे तऽ तखनके बात दुश्वार होइ रहै कर कुटुम आबै रहै तऽ अभी अइसन बात करिते सरकार जे बहुत किछुके फायदा कै देलकै